मौसमी पाबनि यदि कहल जाय तऽ लगभग सभ मौसममे कोनो ने कोनो पाबैन हमर क्षेत्रमे मनाओल जाइए बैसाखीसँ शुरू करी जुड़शीतल जकरा कहय छी हमसभ तऽ जुड़शीतलके रूपमे बैशाखसँ मनौनाइ शुरू होइए जैमे बाइस पाबैन सेहो कहल जाइ छै जैमे एक पछिला महिनाके बनाओल अगिला महीनामे खाइके परम्परा छै आओर नव अनाजक उत्पादनक एकटा ईश्वरीय शक्तिकेँ समर्पणक ओइमे भावना छै तऽ एकटा पाबैन ओतऽ सँ शुरू होइए फेर हमर सभ क्षेत्रक गणेश चतुर्थी एकटा ई चौठी चन्द्रके कऽ एकटा पाबैन होइए जे चन्द्रमा चन्द्रमाके लेल उ पाबैन निर्धारित होइ छनि हुनको अर्घ देल जाइ छनि हुनकर पूजा कयल जाइ छनि जे मिथिलाञ्चलेमे प्रचलित ई पर्व अछि चौरचन हमर सभ क्षेत्रमे होइए ओकर रूपिकता जे चन्द्रमाके लेल एकटा व्रत सूर्यके लेल करय छी हुनको लेल तऽ ओकर प्राथमिकता छै करय छी ओकर बाद एकटा हमरसभक क्षेत्रक अछि हरिताली तीज कहल जाइ छै हरताली व्रत कयल जाइ छै जे मिथिलाञ्चलक लेल ओ एकटा बहुत आओर सभसँ समय हर महीनाके बदलैत रूपे बुझा रहल छी ओकर बाद एकटा जितिया पाबैन होइ छै जे प्रोपर एकदम मिथिलाञ्चलक पाबैन छी हमर क्षेत्रक पाबैन छी जैमे मड़ुआ रोटी या माछके प्रधानता होइ छै आओर पुत्रक आयुके कामनाके रूपमे महिला करय छथि एवम तरहेँ सब विशिष्ट भैया दूज भ्राति दूत मनाओल जाइए एकटा अलग ढङसँ हर मौसममे काली पूजाके विशेष आयोजन होइए हमर सभ क्षेत्रमे तऽ काली पूजा भेल लक्ष्मी पूजा सरस्वती पूजा इत्यादि हर महिनामे कोनो ने कोनो नव तरहक पर्व मनबयके प्रचलन हमर क्षेत्रमे अछि